आं थिंग्रिं ओरैनो दङ आं ओरैनो दङ ओ ए हमहै जागोन फैदो ए आंनावलाय जेखाइ दं खाबाइ दं लादो

होमबालाय ओंखारबोदो आंबो रेडि जानोसै आमफ्राय दे बे लांगोनायावनो बिफां सेराव ओ ए जोंनाव दंखायो थाइगिरा ए दाथ' थाइगिर गैयाना थाइजौसो औ लानोसै लानोसै लाखानसै आमफ्राय दे लागोन दे लानानैल' ओंखारबोदो आं बैयाव थानोसै आंनो दा एसे फानसे बारा होनांगोन नाया दे दे उम

ओंखारबोबाय नै बेवनो दं नों थानो थिननायाव फैदोल'